कक्राझार जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुनथायफोरा जाहैबाय गिबिआव दैलां बोथोराव माइ गाइनाय मानो होनबा बर'फ्रा बांसिन आबादनि सायाव सोनारना थायो आरो बर'नि गिबि आबादानो जाहैबाय माइ मानो होनबा माइ गायनानैसो जोङो माइरंफोर बायनांआ नालाय अब्ला जों नखरखौ एसे मोजांयै दैदेन लांनो हायो लोगोसे माइ गाय माइखौ बिदिनो बायदि रोखोमनि माइ गाइनाय जायो जेरै जोसा माइब्रा आसु रनजिद बायदि बायदि मुं दङ लोगोसे मेसें बोथोरफ्राव जोंहा बेसर फोयो सबाय फोयो बिदिनो गोरान गोरान आबाद मावनाय जायो बेफोरजों जोङो नखरखौ एसे मदद खालामनो हायो बेसर फाननाय जेरै गरसे गरनै रां मोनोबा बिदिनो नखरखौ सुंथानानै लाखिनो हायो लोगोसे दाव अमा बोरमा मोसौ मैसो फिनायाथ' जोंनि बर'नि खान्थिखा होननाय बायदिसो मानो होनोब्ला दाव अमा बोरमा फिनानैनो जोङो नखरखौ माखासे सलाय लांनो हायो लोगोसे मानो होनबा अमा अमाया बर'नि मोनसे बर'फोर जाग्रा बेदर जेरै गुबुनफ्रा जायामोन नाथाय दानि दिनाव बांसिनै मा जाबाय गुबुनफ्राबो अमा बेदरखौ जानो हमबायसै बिनिखायनो अमा फिनायाबो बर'नि गेजेराव बांलांदोंसै बिनिखायनो लोगोसे जोंहा कक्राझाराव माखासे मैगं थाइगं जे लखेल मैगं थायगं गायनायफोर बिखौबो गोबां खालामसै आजिखालि मानो होनबा जोंना कक्राझार नोगोरफोराव नायोबा बर' बिमाफोरखौ लकेल मैगं फाननाय बिदिनो बायदि मैया मैगं फाननायफोरखौ नुनो मोनसै बेनिखायनो आं सानो कक्राझार जिल्लायाव गायनाय फुनायजों लोगोसे मा मोसौ बोरमा दाव अमाजों फिनायजों लोगोसे जोंहा मैगं थाइगं गायनाय फोराबो गोबां नुसै लाइ लाफा मुदुफुल मैथ्रु मैगं गोबाङै